अ जोंनि साखाथियावनो आरो आ आं मोजां मोन्नाय आ सावगारि बोग्राफोर दं मोजां मोन्नाय ओ जेरैबा सासे दं बिथाङा जाहैबाय खोनदोबसा ब्रह्म बिथाङा गोसोबानो मानसिखौ नायबाय थानानै ओरैबादि आर्ट खालामो सावगारि आखियो मुथा मुथि बै मानसिखौ नायनानै आखिनो हायो आरो आ खोब मोजां मोनो आङो बेखायनो बिथांखौ आरो जेखि जाया साइन बर्डआनो जा माबायानो जा लिरनायफोराव आरो खोब थाबैनो मोजां आर्ट खालामो आरो दा बिथाङा बे मानसिनि सबिल' नङा इब्रिटिं मैदेर गराय ओ जिब जुनार बिबार बायदि बायदि मोजां मोजां मुवाफोरनि ओ जेनोबा आर्ट खालामनो हायो दा बिथांनि आर्ट खालामनाय बे फोरखौ नायनानै आं जोबोरै मोजां मोनो आरो बिथाङा सासे नमब्रु गोसोनि मानसि बिथाङा बयजोंबो गोरोबनानै थानो हायो आरो जेमानखिनि बिथांखौ नागिरगोन आर्ट खालामनो बिथाङा हानायखिनिखौ बिथाङा हेफाजाब होयो आर्ट खालामो आवगाय बोयो आरो फावसायनानै थानो नागेरा दा बिथांनि आखायखौ मोजां होन्नानै बुंनांगोन बिथाङा मोजां फरमुला दं निस्सय बेखायनो ओ मानसिफोरखौ नायनानै आर्ट खालामनो हायो नंगौ नंथारगौ बादि आरो जिब जुनार फोरखौबो जेरैबादि नांगौ ओरैबादि आर्ट खालामनो हायो नंगै बादि नुयो आरो आरो बिदिनो बिबार दाउ अमाफोर बायदिसिनानि आर्ट खालामो बिबारफोरनि आर्ट खालामो जोबोद समान समायना आर्ट खालामो दा नायनानै नायबाय थाथाव थाव बिथाङा बहुथ बोसोर जाबाय आर्ट खालामनाया दोनैसिमबो खालामो दा मोजां मोजां आर्ट खालामग्राफोरनि बिथोराव जोंनि खाथियावनो थानाय आं बिथां खोनदोबसा ब्रह्मखौ आं नुनानै मोनदों ओ बिथांनि आर्ट खालामनायखौ आं जोबोरैनो मोजां मोनो